भारत में असांजे कलाकारनि खे ॾाढो महत्व न ॾिनो वेंदो आहे छो जो उन्हनि खे पर्याप्त पघार बि न ॾिनी वेंदी आहे उन्हनि जो मान सम्मान बि न थींदो आहे ऐं विदेशनि में हुननि खे ॾाढो महत्व ॾिनो वेंदो आहे ऐं उन्हनि खे उते पैसो ऐं इज़त ॾाढी घणी मिलंदी आहे हो विचारा प्यादे प्यार जा इज़त जा ऐं पैसे जे लाइ ई कमु कंदा आहिनि इन करे उन्हनि खे पंहिंजे कम सां में मन लॻंदो आहे ऐं उन्हनि खे सरकार खे खपे त उन्हनि जी आर्थिक मदद करे जंहिं करे हो विचारा तन मन सां पंहिंजो कम ॾाढो सुठो करे सघनि